हैलो जी

जी तो आप अभी कहाँ पर हो

तो आपको बॉल कहाँ पर लगी हाँ तो क्या अंदरूनी चोट है कि बाहरी चोट है अंदरूनी चोट है कि बाहरी चोट अच्छा तो आप कल आ जाते है सुबह भोपाल भानपुर रोड भोपाल भानपुर रोड हाँ क्लिनिक है ना आप कल सुबह साढ़े दस बजे आते एक्स रा हो जाता आपका सर यह दो दिन बाद रिपोर्ट आती चाडजेस एक्स रे के पाँच सौ रुपये रहेंगे फिर उसके बाद के उसके बाद के ट्रीटमेंट के अलग पैसे हाँ सुबह साढ़े दस बजे शाम को पाँच बजे तक हाँ वह तो वह तो एक्सरे होने के बाद पता चलेगा कि फ्रेक्चर हुआ है कि इनजूरी हुई है हाँ अगर ऐस बता रहे हाँ तो उसमें अगर फ्रैक्चर होता तो प्लास्टर चढ़ेगा और अगर नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट से काम हो जाएगा जी